عادل ریسٹورنٹ سے بات ہو رہی ہے ہاں میں نے آرڈر کیا تھا کچھ کھانے وغیرہ کا من کر رہا تھا آڈر کیا تھا لیکن ارجنٹ میں میرے کو نکلنا پڑ رہا ہے جھارکھنڈ جس کی وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ آرڈر کو منسوخ کرنا پڑ رہا ہے ہاں ہاں دِقّت تو ہے چارجنگ اگر آپ کاٹنا چاہتے ہیں اس کا چارج لے لیجیے سو روپئے اگر آپ کو کسی طریقے کا دقت ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے آرڈر کرایا تھا لیکن ابھی نکل رہے ہیں تو ہاں ہاں سمجھ میں آ رہی ہے بات لیکن میں آپ کا پرانا کسٹمر ہوں تھوڑا میرے لیے رعایت کر دیجیے اس بار کے لیے نیکسٹ ٹائم اگلی بار ہم آپ سے ہی آرڈر کرائیں گے اچّھا اچّھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو روپئے آپ چارج رکھ لیجیے ٹھیک ٹھیک معذرت چاہتا ہوں شکریہ آپ کا آرڈر کو منسوخ کرنے کے لیے